हा हिकु समय हुयो जंहिं समय में मां पंहिंजो ज़िंदगीअ जो जामु महत्वपूर्ण फ़ैसिलो खणणु चाहियां पई पर मां खणी न पई सघां छोकी मुंहिंजे शादीअ जो फ़ैसिलो हुयो मां सिंधी आहियां और मूंखे अदर कास्ट वारे माण्हू सां प्यारु कंदी हुयमि त हुन टाइम ते मुंहिंजे घर वारनि मूंखे घणो ई सम्झायो घणो ई न पिया करनि मना पिया करनि त तूं ॿी जात में शादी न कर असांजे सिंधी समाज में ई कर ईअं ऊअं जामु सारियूं ॻाल्हियूं थियूं मूंखे सम्झायो वियो पर मुंहिंजे लाइ उहो फ़ैसिलो करणु ॾाढो ॾुखियो हुयो त पर मां आख़िरि मां पंहिंजो फ़ैसिलो खणी वरितो त भई है न मूंखे सम्झि न पई पए त भई पंहिंजे सिंधी कास्ट में ई मां सिंधी आहियां त छा मां पंहिंजे सिंधी जाति में ई शादी कयां छा ईअं ज़रूरी आहे पर मूंखे सम्झि न पई पए मां पंहिंजो कुझु बि फ़ैसिलो न पई खणी सघां मुंहिंजी चाचीअ मुंहिंजी मम्मीअ मुंहिंजे माउ पीउ मुंहिंजा भाउ भेण ॾाढो कुझु सम्झायो और मां सम्झां बि पई कि भाई असांजे सिंधी समाज में असांजे सिंधी समाज जी उथड़ी वेहड़ी ॻाल्हाइणु तौरु तरीक़ो हर खाइणु पीअणु हर हिकु शइ अलॻि थी वई और ॿी कास्ट जो सभु ॿी जाति जो सभु कुझु अलॻि थी वियो छा मां उन शइ में ढलिजी सघंदमि छा मां ॿी जाति में ख़ुशि रही सघंदमि पर मां जेको फ़ैसिलो खयों मूंखे न थो लॻे कि मां कुझु ग़लति फ़ैसिलो खयों अॼु मां ॿी कास्ट में बि शादी कई आहे त पर मां पंहिंजे घोट सां जामु ख़ुशि आहियां उहो मूंखे जामु ख़ुशि रखंदा आहिनि धन्यवाद जय झूलेलाल